पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रतगंज कृष्णानगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा चुंगी अलीगंज इंदिरानगर मुंशीपुलिया चौकी चिनहट इटौंजा मड़ियांव बख्शी जा तादाद भेटा उल्सी रोड कपासी मोहम्मद पुर रसगुल पुर अमराई गांव ककरोई गोमती नगर मवैया